आइ काल्हि मुरगी पालनमे किसान सबके बहुत बेसी समस्या आबि रहल छै आइ काल्हिमे अ किसान सबके जे छै मुर्गी के लऽ कए बहुत बीमारी सबके लऽ कए बेसी दिक्कत भए रहल छै ई आइ काल्हि मुर्गीमे बेसिये बीमारीसब फैल रहल छै जेना इएह हाल फिलहालमे कोनो बर्ड फ्लू नामक बीमारी जे छै बहुत बेसी फैललै रहय जाहिसॅं बहुत मुर्गी आर बहुत पक्षियो सबके मृत्यु भऽ गेलै रहय आर ओकर नियमित स्वास्थ्य जेना हरदम कराबय पड़ै छै मुर्गी सबके हर मुर्गी किएककि जातक मुर्गी स्वस्थ नहि रहतै से ओकरा नहि देल जाइ छै आगाँ बेचय सब लए आर ओकर सबके जे एकटा बचाव सब छै जे एकटा टीकाकरण भेलै आर दबाइ पोषण कए कऽ मुर्गी सबके बचायल जाइ छै पर ओहिसॅं मुर्गीके स्वास्थ्यमे तऽ बदलाव आबि जाइ छै लेकिन जाहिसॅं मुर्गीके उत्पाद करे छै ओकरा सबलए कनी मुस्किल भऽ जाइ छै